चारि जनवरी उणिवीह सौ सतरि वीह एप्रिल उणिवीह सौ एकानवे छवीह जुलाइ उणिवीह सौ अठवंजाह पंद्रहां ऑगस्ट उणिवीह सौ चालीह टे मार्च ॿ हज़ार